हैलो अंजी अंजी अंजी में बोल्ला ना बोल्लो तुस ऐहीं लग्गे दा कम्म कल्लै तगर जेकर टैम लगदा दिक्खना तां आई जन्ना कल्ल अंजी अंजी आई जाह्गा कल्ल कोई आह्गा कोई दस्स बजे हारे आई जाह्गा आं जी आं जी